नमस्ते भैया हम बनारस के रहने वाले हैं हम ताज महल देखने जा रहे जा रहे हैं हम लोग सात लोग हैं हम लोग के सवारी करते हैं सात लोग खातिर

भाड़ा कितना है भाई तो भैया बहुत गरीब आदमी है हम लोग सात लोग हैं सात स्पीच भेजो हम लोग को वहाँ पर ताज महल देखने जा रहे हैं कुछ दर्शन वर्शन भी करेंगी उसके बाद बजे आएगी नाश्ता करके नाश्ता करने में कुछ लगेगा टाइम

मेरे भाई बहुत गरीब आदमी है हम तीन हज़ार तक देते हैं नहीं भैया चार हज़ार मत लगाइए तीन हज़ार बहुत सात शीट दे देना अकेले नहीं नाश्ता कराएँगे सब साथ लोग के लेकर जाएँगे तो नाश्ता वास्ता करेंगे भाई कुछ टाइम लगेगा नहीं कहीं घूमने नहीं जाएँगे खाली ताज महल देखेंगे पैसा बताइए भैया बिल

तीन हज़ार तक दे देंगे भैया सुबह सुबह जाएँगी आठ बजे लेकर

हाँ सुबह में